हमर ऑर्डरके टाइम छलै अहाँके नओ बजे अखन दस बाजि रहल अछि हमर ऑर्डर अखन तक हमरा लग नहि पहुँचल है हमरा ई जनबाके अछि जे हमर ऑर्डर कत्तौ अछि अहाँ सभ जे टाइम कहने छलहुँ जे एहि टाइममे अहाँके ऑर्डर पहुँच जाइत से ऑर्डर अखन तक हमरा लग नहि आयल है हम अपन ऑर्डरके बहुत बेसब्री से इन्तजार कऽ रहल छी